बोलिए समस्तीपुर आइए आइए हाँ तो आइए ना समस्तीपुर में थलेसर स्थान है और यहाँ काली मंदिल है लग में नज़दीक में स्टेसन है आइए ना घूमिए आपको ले जाएँगे थलेसर स्थान ले जाएँगे काली स्थान ले जाए काली माँ के मंदिल है और अलग में नज़दीक स्टेसन है वहाँ रेलगाड़ी चलती है और हर चीज़ मिलती है बहुत अच्छा है थलेसर स्थान वहाँ शादी विवाह पूरा हाँ तो हम घूमा देंगे चलिए थलेसर स्थान चलिए भोले बाबा के मंदिल है माता रानी है और हर दिन सा है वहाँ शादी विवाह मुड़न बहुत चीज़ होते हैं बहुत चीज़ है और वहाँ काली हँ हर चीज़ है हम घूमा देंगे इस्पेसल घूमा कोई बात नहिन है आधा आधा कर लीजिएगा चलिए हाँ तो ठीक है हमको यहाँ आए हैं तो हम ही कर दीजिए कोई बात नहीं घूमा देंगे सब कुछ घूमा देंगे हाँ सब कुछ होता है और बहुत अच्छा है वहाँ जाइएगा तो आपको सब देखने में मन लगेगा थलेसर बाबा स्थान से मन नहीं करेगा जो वहाँ से अब हटे वहाँ नहीं ना भुतलाइए किसी आदमी से आप पूछ लीजिएगा कि ये थलेसर स्थान किधर है तो इधन है आ वही बगल में थलेसर बाबा के है इधर काली जी के मंदिल है हँ किसी आदमी से आप पूछ लीजिएगा और हम वही मंदिले पर बैठेंगे हँ तो हम मंदिर पर बैठते हैं आइए हम घूमा देते हैं चारों तरफ़ हाँ ताले बैठते है हम अपना पूजा पाठ कर रहे हैं भोला बाबा आइए हँ आइए हाँ आप लोग क्या आदमी है साथ में बोलिए ना हाँ तो कोई बात नहीं उतना ख़र्चा ला हम लोग तो पीछे नहीं हटते है आइए हम अपना कब हो आना हँ तीर्थ हो गया धाम हो गया अपना धर्म काम हो गया यह सब में ख़र्च तो लगते हैं तो हम लोग करते है इधर